मां हिक मोबाइल वरिती ऐं पंहिंजे पुट्र खे गिफ्ट कई गिफ्ट कई ऐं मुंहिंजो पुट मोबाइल ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थिओ ऐं ऐं मुंहिंजे पुटु मोबाइल मोबाइल हली बिनि ॾींहनि खां पोइ ख़बर पई त मुंहिंजी मोबाइल में ऐं चार्जिंग घटि थी हले ऐं मोबाइल अटकी अटकी पई पए सो मां मोबाइल वारे भाईअ ॾिए वयमि ऐं मोबाइल वारे भाईअ चंई त मां ईअ कंपनीअ खे मोकलिंदुमि तव्हांखे बिनि ॾींहनि खां पोइ मोबाइल वापिसि कंदुमि